हैल्लो हां जी शकारे आह्ला बोल्लो तुस केह् कम्म आ अच्छा अच्छा ते सनाओ हां नेंई मतलव तुहानू किन्नियां बोटां चाही दियां पंज ठीक ऐ ते पैसे कोई सत्त अट्ठ ज्हार लाई लैओ तुस हां खाना पीना सब कुश फोटो बगैरा सब कुश ब्यू बगैरा पिच्छें फोटो शोटो खचानें सब कुश हां ठीक ऐ सब कुश लब्भी जाह्ग पंज ज्हार च होई जाह्ग थुआढ़ा पैह्लैं अट्ट आक्खेआ हा हून पंज ज्हार च करी ओड़गे तुहाड़ा हां ठीक ऐ चार ज्हार चार ज्हार त करी ओड़नें आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ